जानवरनि जी हमेशह सुठी तरह देखभाल कजे जीअं त उनखे रोटी खाराइजे पाणी पीआरिजे ऐं रोज़ु हुननि जो ध्यानु रखिजे केॾी महिल सनान बि कराइजे हींअर सीअ जा ॾींहं आहिनि त राति जो हुननि खे कुझु पाइण लाइ बि ॾिजे उन्हनि जी ध्यानु चङी तरह रखिजे उहे बि पाण वागुंरु जीव ई आहिनि जानवरनि खे एॾी शयूं न खाराइजे जे त उन्हनि खे तकलीफ़ थिए जीअं त पन्नीअ में जेके शयूं विधल हुजनि ऐं हूअ पन्नीअ मां कढी पोइ खाराइणु घुरिजे इलाही ॾींहंनि जी रखियल बि शयूं न ॾिजनि छो त ॾींहं जानवर जेके कुता गांयूं ऐं मेयूं नांग ॿकिरियूं इहे सभेई कंहिं कंहिं कंहिं तरह जे कम अचनि था हिननि मासूम जनावरनि जी शेवा ॿारनि वागुंर सुठी तरह लहणु घुरिजे असांजे वॾनि बि असांखे इहो ई सेखारियो अथनि त नंढपण खां वठी ॾाॾो ॾाॾी माउ पीउ पासे में रहंदण कोई बुज़ुर्ग बि असांखे इहो ई सेखारींदो आहे त हुननि सां चङी तरह उन्हनि जी खाइण में पायण में सभु सुध लहणु घुरिजे हुननि खे केॾी महिल बि कु लझुॻे त उन जी दवा करणु घुरिजे पाणी पीआरणु घुरिजे ऐं रति कॾहिं कॾहिं रति निकिरे उन्हनि खे धक लॻे त उन्हनि जो पटो बि कजे जे वधीक जामु लॻे त उन्हनि जे जेके डॉक्टर आहिनि उन्हनि वटि वठी वञणु घुरिजे ऐं उन्हनि जी मदद कजे जे डॉक्टरनि जा नम्बर हुजनि त हुन नम्बरनि ते फ़ोन लॻाए पंहिंजे घर वटि वठी घुराए करे ऐं उन्हनि जो इलाजु कजे जानवरनि जो हमेशह सुठी रीते ध्यानु करण सां असांखे सुठो फल मिलंदो आहे जानवर कॾहिं बि असांखे ऐं बिना कंहिं ऐं ईअं ई दुखु न ॾींदा आहिनि हमेशह हुन जानवरनि सां सुठो हलिजे ऐं प्यार सां हलिजे जानवरनि खे खाराए पीआरिजे रोटियूं फुलका बि अटे जा पहिरां बि खाराइजनि गांयुनि खे अटे जा पेड़ा खाराइजनि ऐं गांयुनि खे ॻाह बि खाराइजे ॻाह खाराइण सां गांयुनि खे शुद्ध गिहु मिल शुद्ध खीरु मिलंदो आहे ऐं माण्हू उहे खीर पीअण सां पंहिंजी सुठी सिहत ठाहींदा आहिनि ऐं पाण जे शरीर में ताक़त ईंदी आहे जानवर हमेशह सुठा ई हूंदा आहिनि जंहिं उन्हनि खे केरु हैरान करे त ऐं उन्हनि खे झलिजे के जानवरनि खे कॾहिं बि हैरान न कजे जो उहो पाण जो सुठो कर्म कोन्हे हमेशह सुठा कर्म करण लाइ जानवरनि जी सेवा कजे सभिनीनि खे ॿुधाइजे त जानवरनि खे कॾहिं बि हैरानु न कजे